ویسے تو ہندوستان کھیل تماشوں کے لئے مشہور ہے یہاں پورا یہاں پرانے زمانے میں تیتر بازی بٹیر بازی ہوتی ہے اس کے علاوہ تیج تہوار پر پتنگ اڑانے کا رواج ہے ان کھیلوں کی بین الاقوامی طور پر شناخت نہیں ہے اس کے علاوہ مشہور کھیلوں میں پہلوانی پہلوانی کبڈی نہایت مشہور ہے پہلوانی کو تو فلم دنگل کے ذریعہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ فلم ہی تک محدود ہو کر رہ گئی ہاں ہندوستان میں کرکٹ کے شائقین کی تعداد زیادہ ہے اس کھیل کے لئے یہاں دیوانگی دیکھی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پتنگ بازی کے کھیل کو فروغ دینے کی کوشش کی جانی چاہیے حالانکہ بین الاقوامی طور پر اس طرح کے بہت کھیل کھیلتے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پتنگ بازی کا جوہر ہی الگ ہے ہندوستان میں پتنگ بازی تہوار سے متعلق ہے اس کے علاوہ کبڈی کو بھی فروغ دیا جا جانا چاہیے